السّلام علیکم جی کیا میری بات لالا اسٹڈی میں ہو رہی ہے جی جی جی اور بتائی کیسے آپ خیریت ہے جی اللّہ کا شکر میں بھی بالکل ٹھیک ہوں جی دراصل نا مجھے اپنی موبائل کی اخراجات کے بارے میں کچھ پتہ کرنا تھا جی جی ہاں تو مجھے کچھ جائزہ لینا ہے کہ میری پلاننگ جو ہے موبائل جو موبائل کی جو پلاننگ میں نے ریچارج کرایا ہے وہ کب تک ہے یا اور کتنے دن تک چلنے والی ہے پلیز آپ مجھے بتا دیں گے ہاں ہاں جی جی ہاں میری اسی نام سے وہ میری نمبر ہے جی اچھا تو وہ کب تک چل رہی ہے ایکسپائری ڈیٹ کیا ہے اس کا کب تک چلیں گے

لیکن مجھے آپ سے تو بات کر کے یہ پتہ چلا کہ یہ بہت کم دن ہے میں نے ابھی حال میں ہی ریچارج کرایا تھا جی ہاں وہ میں پتہ لگا رہی ہوں تاکہ اگلی نیکسٹ منتھ میں انتظام کر سکوں کتنی بھی اخراجات ہوں گے اچھا اچھا او ایسا ہے ہاں ہاں بہت سارے نیو نیو بہت سارے آ گئے ابھی بہت سارے نیو پیک آ رہے ہیں جی جی بالکل بالکل ہاں نہیں نہیں وہ نا میں اپنے موبائل آپریٹر کی جو ہے نا میرے موبائل آپریٹر کی ویب سائٹ یا ایپ سے معلومات حاصل کروں گی وہی وہ وہی وہی وہی وہی میں معلوم کرنا چاہ رہی ہوں ہاں جی اچھا نہیں اگر ویب سائٹ سے معلوم نہ ہو تو میں موبائل نمبر فراہم کر سکتی ہوں تا کہ مدد لے سکوں میں اس چیز کے ذریعے جی ہاں ہاں تو میرا موبائل نمبر ہے آپ نوٹ کر لیں اسی نم اسی نمبر سے میں نے جو اس نمبر سے میں نے آپ کو کال کیا نا یہی نمبر ہے ٹھیک ہے ہاں جی جی شکریہ شکریہ السّلام علیکم جی